गेलेनाया जोंनि थाखाय गोबां रंजानाय लाबोयो आरो बेबायदिनो मोजां लाबोयो आरो बेबायदिनो गेलेनायजों जोङो जोंनि केरियारफोरखौ मोजां खालामनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो लोगोफोरजों गेलेनानै रंजायो आरो जोंनि देहाफोरनि थाखायबो जोङो गोबां गेलेनानै रंजानायखौ मोनो आरो बेबायदिनो जों गेलेनो नांगौ आरो जोङो गथ' गथायफोरनिफ्राय गेलेनायखौ जोङो खालामनो हायो जों गोबां फरायसालिफोराव कलेजफोराव बेबायदिनो गोबां गामिफोराव जों गेलेनायफोरखौ मोननो हायो आरो गाबोन गा गामिफोराव गेलेनानै जोङो गोबां मोजां मोजां बेबायदिनो बिथाइफोरखौ लाबोनो हायो इगजामफोल जोङो नायोब्ला पुटबल गेलेनाय जोंनि ओनसोलफोराव मुंदांखा जागासिनो दं गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो गेलेनायजों मुंदांखा जानानै गोबाङा रंजानायफोरखौ मोनगासिनो बिसोरनि नख'रफोराव पेमेलिफोराव रंजानायफोरखौ मोनगासिनो